مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے جس میں میں نئی نئی ریسیپی بناتی رہتی ہوں سب سے زیادہ مجھے شاہی وائٹ قورمہ پسند ہے جسے پکانے کے لئے مجھے رسوئی میں کھانا پکانے کا سبھی سامان چاہیے ہوتا ہے خاص طور پر تب جب مجھے کوئی نئی ریسیپی بنانی ہوتی ہے جیسے مجھے وائٹ قورمہ بہت پسند ہے اور میری فیملی میں بھی سب سے زیادہ وائٹ قورمہ ہی پسند کرتے ہیں وائٹ قورمہ بنانے کے لیے جو ہے مجھے ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے تو آئیے ہم آپ کے ساتھ وائٹ قورمہ شاہی وائٹ قورمہ بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے جسے بنانا بہت آسان ہے جو بہت ہی لاجواب بنتا ہے تو ہم ایک بڑا کوکر لیںگے جس میں مسٹرڈ آئل ڈالیں گے اور پھر ہلکا گرم ہونے بعد اس میں کالی مرچ ہری الائچی اور جاویتری ہم چھ سے آٹھ لانگ بڑی الائچی دالچینی کے دو ٹکڑے اس کے بعد چار سے پانچ پیاز کٹی ہوئی اس میں ڈالونگی اور زیرا ہلکا فرائی کرنا ہوتا ہے پیاز کو پیاز بس اتنا ہو جو سافٹ ہوجائے براؤن نہیں کرنی براؤن کرنے پر اس کا کلر چینج ہو جائیگا کیونکہ شاہی وائٹ قورمہ جو ہے وائٹ ہی ہوتا ہے اگر ہم پیاز کو زیادہ براؤن کرینگے تو اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے گا اس کے بعد ایک کے جی مٹن ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا پکانے کے بعد اس میں ہری مرچ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالوں گی اور لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی تھوڑا پانی ڈال دیں گے تھوڑا اور پکانے کے بعد وائٹ پیپر مغز بادام اور خسخاس اسکو گرائن کرکے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور وہ اس میں ڈالیں گے وہ بھی اور چار سے پانچ چھوٹے چمچ دہی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں فریش کیریم ڈالیں گے اور تھوڑا پانی ڈالیں گے کچھ کسوری میتھی ڈالیں گے اس کے بعد چھ سات ہری مرچ ڈالیں گے پھر اس کے گلانے کے لئے تھوڑا چھوڑ دیں گے شاہی وائٹ قورمہ بن کر تیار ہو جائے گا جب اس میں تھورا گریبی ہو جائے گی اور اس میں تیل اوپر آ جائے گا تو سمجھیے ہمارا شاہی وائٹ قورمہ تیار ہو جائے گا پھر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں کتنی اچھی ریسیپی ہے یہ اتنا آسان ریسیپی ہے مجھے اسے بنانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے کھانے میں بھی سب سے زیادہ شاہی وائٹ قورمہ بہت پسند ہے میرے بچے بھی اس کو پسند کرتے ہیں میرا ہسبینڈ بھی شاہی وائٹ قورمہ بہت پسند کرتے ہیں